हमरा अपना गर्वपर की नीक लागै छै हमरो खुशी लागै छै कि हमरा गर्वमे कि चाही हमरा खुशी छै एही बाल बच्चा तऽ बाल बच्चा जे हम नहि केलियै से हमर बच्चा करै जे हम नहि देखलियै से हमर बच्चा देखै जे हम नहि पिन्हलियै से हमर बच्चा पिन्है तऽ एही हमरामे बहुत नीक लागत आ आ जे जे हम नहि केलियै से हमरो बच्चो करिके हमरा देखाबय पढ़य लिखय किछु बनिके देखा दै आ किछु बनिके देखा देतै तऽ कोनो समाजमे कहतै फल्लाँ चिल्लाँके बाल बच्चा बढ़िआँ बनलै आ जब हम नीक बात नहि बोलबै तऽ हमर बच्चो कैसे नीक बोलतै तऽ इसीलिये हम कहै छियै हमरा उपलब्धमे सभसँ खुशी तऽ हमरा बच्चे होइ छै आ घर परिवार होइ छै तऽ घर परिवारके भी सम्हारते सम्हारते अपन बाल बच्चाके भी सम्हारने छियै आ बाल बच्चाके भी पढ़ाबै छियै आ पढ़ाके कहै छियै अपना आगे बढ़ आगे बढ़तै तब ने कुछ नहि कुछ हम बता सकबै आ हमहूँ किछु खुशी मिलतै हमरा बच्चा देखिके जे ओकर पप्पा नहि केलकै से ओ करिके हमरा देखाबय छै तऽ अपना मनमे तऽ हम ठनने छियै से हमर बेटा चाहे हमर बेटी बहुत हमरा नीकसँ राखै छै आ नीकसँ अपना भी बनल छै तऽ इएहमे खुशी हमरा छै तऽ हम इएह बोलय छी किया हम सभ तऽ अपना मैथिली बोलय छी मैथलियै भाषा अछि